जोंनि न'आव मोसौया मानै दं आं बिखौ ओरैबायदि जोथोन लायोदि फुङाव सिखारनानै बेखौहाय आं बायह्रायाव खायो बेनिफ्राय खानानै थुखैयो थुखैनानैहाय गांसोयाव हाय गांसो जानो थाखाय आं बिखौ खाहैयो आरो खाहैनानै जेब्लानाखि सानजौफु जायो अब्ला आं बे मोसौ मानैखौ सायख्लोमाव दोनो आरो बेनिफ्राय सायख्लोमनिफ्राय बख'नानै आं बेनो दै दौयो दै दौनानै आं बेखौ बायह्रायाव खाय'नो आरो बेनिफ्राय आं गांसो हानानै लायो आरो गांसो हानानै बेनो जाहोयो आरो बेनो दै होयो आरो जेब्लानाखि बेलासि जायो अब्ला आं बिखौ दसे इदिनो गांसो जाहोनो थाखाय फोथाराव लाङो आरो फोथाराव लांनानै गुमबाय बायनानै आं बिखौहाय दानदिसे जाहोयो आरो जाहोनानै न'आव लाबोफिननानैहाय आं बिखौ खायो खानानै आं बिखौ दोनो आरो बेनो आं दै होबावो